اتر پردیش میں اہم تفریحی اور رات کی زندگی کے لیے بہترین اضلاع بہت سے ہیں جیسے کہ گارڈن میکنگ بیدہ بیئر اینڈ کوکنگ اے ایسے ہی بہت سے کام ہیں جو اتر پردیش میں رات کے وقت میں ہوتے ہیں جیسے کہ بہت سے جگہوں کا رات میں کھلنا جو لائٹ شو کے وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کے وجہ سے وہاں پہ لائٹ شو ہونا اور وہاں کے بہت سے کام ہو جاتے ہیں وہاں پہ چاٹ فروٹس ایٹنگ فوڈ یہ سب بھی مل جاتا ہے اور بہت سی تفصیلیاں بھی مل جاتی ہیں جیسے کہ کئی زیادہ ایکٹیویٹی کرنا واٹر شو ہائیکنگ ٹریکنگ ان سب کا آنند رات کے وقت میں اٹھانا کیوںکہ یہاں کے لوگ دن میں اپنے کاموں میں ویئست رہتے ہیں تو رات کے وقت میں یہ کام سے ان کا اسٹریس دور ہو جاتا ہے